हैलो हा सीमा मैडम थी ॻाल्हाए जी मैम मां आशा थी ॻाल्हायां मां किथां ॿुधो आहे की तव्हां लोकनृत्य सेखारींदा आहियो त मूंखे न डांस सिखिणो आहे हूं बि कथक क्लासिकल हा त मूंखे उनजे बारे में जानकारी वठिणी हुई की त तव्हां मतिलबु कॾहिं सेखारींदा मूंखे जॉइन करिणो हो तव्हांजो बैच जो आहे हा मूंखे जो तव्हांजो नंबर आहे हो मुंहिंजी साहेड़ी अंजली ॾिनो हूं तव्हांखे हा हूं तव्हां हा हा उन्हीअ मु अ मूंखे तव्हांजो नंबर ॾिनो की मैम सां ॻाल्हाइ लाइजी ऐं हूं मैम ॾाढो सुठो डांस सेखारींदी आहे ऐं ॾाढो सुठो मतिलबु हुन हूं क्लासिस आहिनि हुनजी हा हा ॾाढो सुठो डांस थी करे हुनखे ॾिसी करे ई त तव्हां वटि ईंदी आहियां ठीकु आहे अच्छा शा हा ठीकु आहे सुबुह वारो कोई बैच कोन्ह आहे तव्हां वटि ॾह लॻे या यारहं वजे वारो

अच्छा पोइ सेखारींदी तव्हांजी कया छा फीस आहे हा हा हा घणा घणा कलाक जी क्लास थींदी ॾेढ कलाक जी क्लास अथव अच्छा ईअं जो कथक जी यूनिफॉर्म ऐं घुंघरू त थींदा आहिनि हू तव्हां ॾींदा या फिर मूंखे अचूं था चार्ज लॻंदव हिनखां पोइ अच्छा अच्छा तव्हांखे अंदाजो पतो आहे की घणे मतिलबु घणो खर्च थींदो इनमें हा हा हा ठीकु ठीकु आहे पोइ मां फिर सैप्टेंबर में अचा थी ठीकु आहे मुंहिंजो हा मु मुंहिंजो नालो आशा भोजवानी आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हा फीस फीस एडवांस लॻंदी या इन खां पोइ

ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे दीदी